नमस्ते सर सर मेरे को है ना मेरा जो आइ डी कार्ड है ना वो खो गया है

सर वो ना अभी कल जब मैं कॉलेज में आई थी न तब वहाँ पे मैं जब वहाँ पे कॉलेज में लेक्चर ले रही थी तब वहाँ मेरा आइ डी कार्ड खो गया था हाँ सर उनको मैंने बताया था लेकिन उन्होंने बोला की आप प्रिंसिपल से जाके बात करें आइ डी कार्ड के बारे में हाँ सर मेरे को डूप्लीकैट आइ डी कार्ड चाहिए क्योंकि अभी कुछ दिन बाद हमारे इग्ज़ाम भी है तो उसमें हमारे लिए वो आइ डी कार्ड जरूरी है हाँ सर में वही जानना चाहती थी कि आइ डी कार्ड का वो पूरी विधि क्या है बनने की नया आई डी कार्ड

सर फोटो तो नहीं है लेकिन जो ऐप्लकैशन थी न वो आज सुबह मैंने आके जमा करवा दी थी हाँ

सर मेरा नाम श्रुति हाँ

नहीं सर ईलेवन्थ सी में हूँ हाँ सर फोटो में अभी वहाँ से खिंचवा के ले आऊँगी और पेमेंट मैं आपके अभी वहाँ पे कहाँ जमा कराना है अकाउंटस में ठीक है तो मैं वहाँ पे अकाउंट में पेमेंट अभी जमा करवा दूँगी फोटो में खिंचवा के अभी ले आऊँगी और ऐप्लकैशन मैंने दे दी है